मछली पकड़ने के दौरान सबसे ज़्यादा ख़ास तकनीक है की मछलियों को पकड़ने के लिए शांत माहौल की ज़रूरत है जब मछलियाँ काटे के अंदर फंसती हैं या जाल में फंसती हैं तो उसे बहुत ही सावधानी से उस काटे या जाल को निकाला जाता है अन्यथा खुद का नदी या समुद्र में गिरने का खतरा बना रहता है मैं जब मछली पकड़ने जाता हूँ तो मैं सब से पहले उसकी सारी तैयारियाँ पूरी कर लेता हूँ जैसे कि जाल को निकाल कर साफ़ करके और तैयार कर लेता हूँ और अगर मछली के काटे से पकड़ने जा रहा हूँ तो मछली के काटे की रोलिंग पिन को और काटे को मैं साफ़ करके ढंग से बांध के मैं उसको लेके जाता हूँ मैं आम तौर पर समुद्र या नदी में जब मछली पकड़ने जाता हूँ तो मुझे ही एक से दो या तीन घंटे का समय लग जाता है